हम ब्राह्मण जाति से बिलॉन्ग करते हैं हिन्दू और मुस्लिम चार तरह की जातियों में विभक्त है हमारा देश हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई और सभी का धर्म अलग अलग माना जाता है हम लोग हिन्दू धर्म से हैं हिन्दू हम लोगों में थोड़ा नीचे जाति से छुआ छूत का भेदभाव रहता है हिन्दू और मुस्लिम एक साथ नहीं बैठ सकते हैं हम लोगों का तीर्थ स्थान अलग है और उन लोगों का तीर्थ स्थान अलग है जैसे कि नीचे जाति के जो हैं उन लोगों के साथ हम लोग भोजन भात करना पसंद नहीं करते हैं हम लोगों का अपना अलग धर्म है हम लोग अपने धर्म से अपने रिवाज से उस मुताबिक चलते हैं और मुस्लिम लोग अपने धर्म के मुताबिक चलते हैं इसलिए हम दोनों एक साथ एक मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं हम लोगों का मंदिर अलग है और उनका मस्ज़िद अलग है अलग अलग धर्म है अलग अलग पूजा स्थल है इसलिए हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ माना गया है हम लोगों को जैसे रामायण भागवत गीता ये सब ग्रंथ हैं इसलिए हम लोग रामायण पढ़ते हैं भागवत गीता पढ़ते हैं और उन लोगों को कुरान दिया गया है वो लोग कुरान पढ़ते हैं हम लोगों का पर्व त्योहार अलग ढंग से मनाया जाता है उन लोगों का पर्व त्योहार अलग ढंग का है हम लोगों में होली दिवाली छठ दशहरा प्रमुख त्योहार है उन लोगों का ईद रमज़ान ये सब त्योहार है इसलिए अलग अलग जाति का अलग अलग धर्म अलग अलग पर्व त्योहार है सब एक साथ नहीं कर सकते हैं सबका अलग अलग बँटा हुआ है सबका ग्रंथ अलग अलग है सबका धर्म अलग अलग है लेकिन कहा जाता है हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसा माना जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है सबका अलग अलग धर्म अलग अलग सबका ग्रंथ अलग अलग जाति के लोग हैं हमारे गाँव में हर एक तरह के जाति के आदमी हैं हर एक जाति मेरे गाँव में एवेलेबल हैं